اتر پردیش میں تعلیم نظام طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور کریئر کے مطابق بہت ساری سہولتیں دی جاتی ہیں جس میں سے کہ اتر پردیش میں ہماری بہت ہی مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی شامل ہے اس کے علاحدہ اتر پردیش میں خود ہماری سرکار کی طرف سے بہت ساری سہولتیں بچوں کو دی گئی ہیں جس سے کہ عالمی طالبہ کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور ان کو اس سے بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے کریئر گائیڈنس ملتی ہے جگہ جگہ کیمپ لگائے جاتے ہیں ہمارے سرکاری اسکولوں میں ہی بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو جس سے کہ وہ بہت کم رقم میں ہی بہت اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے کی توفیق رکھتے ہیں اس کے علاحدہ جگہ جگہ کیمپ لگائے جاتے ہیں اور ہمارے سرکار کی طرف سے ہی کوشل کیندر بنائے گئے ہیں بہت سارے سینٹرس بنائے گئے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے جس کے انڈر لوگ بہت سارے اسکلز سیکھتے ہیں لڑکیاں طرح طرح کی اسکلز سیکھتی ہیں وہ اپنا سینٹر کھول سکتی ہیں اور ان اسکلس کو مونیٹائز کر سکتی ہیں بہت زیادہ اس سے ارننگ کر سکتی ہیں